اردو زبان بر صغیر کی ایک اہم اور وسیع پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے اور اس کا تعلق جنوبی ایشیا کی کئی دیگر زبانوں سے لسانی ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے جڑا ہوا ہے اردو زبان کا پس منظر اردو زبان بنیادی طور پر ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ ایک زبان ہندوستان پاکستان اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں بولی جاتی ہے اس کی جڑیں فارسی عربی ترکی اور مقامی بھارتی زبانوں جیسے سنسکرت پراکرتک ہندی اور دیگر زبانوں میں ہیں بنگالی زبان سے تعلق بنگالی اور اردو دونوں زبانیں ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان دونوں زبانوں میں بنیادی ڈھانچا کئی پہلوؤں سے مشابہت رکھتا ہے جیسے فعل کی ساخت جملے کی ترتیب صغیرہ الفاظ میں اشتراک بنگال میں اردو بولنے والے طبقے نے بنگالی ثقافت سے اثر بھی لیا اور دیا بھی